जोंनि गैयैफ्रा हाजिरा मावनानै जायो सोरबा साहा दखानाव सोरबा ट्राक लेबार थाङो सोरबा बेटारि गारि सालायो हाजिरा दालाय गाइनाय फुनाय बोथोर फैबाय माइ गाइनाय बोथोराव अखानायब्लाथाय हाजिरा गाइहैनांगौ गैयै मानसिफ्रा गैयैफ्रा जेब्लाबो खस्थ' मावनानै जानांगौ जायो बर'फ्रा बर'ल' नङा आरो हारसाबो बर' अनेख जाथि बयबो गैयै मानसिफ्रानो खस्थ' मालाय माहाजोन नालाय माहाजोननैनो दं गैयैआ गैयै मावब्लाबो थोनो रोङा फैनानै खस्थ' लानांगौ जायो देहाफोरखो खस्थ'खौ लानानै मावनानै जानांगौ जायो गैयैखायनो दा हिनजाव हौवा बयबो हाजिरा मावाबानो उफाय गैया माथो खालायबावनो गैयै खाफालानो जाबाय बा खस्थ'आनो जोबोद बारा मानसिफोरनि नेम निथिआव गोयैबाथाय अखा नायब्लानो ओंखाम थफ्ला लानानै खरनाय अखानायब्लानो साहा दखान अबावबा बांग्ला लुनाय अबावबा सोरनिबा न' हाजिरा मावनाय दालाय न' गभर्नमेन्टनि मोनसावनाय गभर्नमेन्टनि न' मोननायाव बयबो बिदिनो अखा नायब्लानो हौवाफ्राबो मावहैनांगौ जायो हिनजावफोरनि खामानिया हिनजावफोर मावबाय हौवाफोरनि खामानिया हौवाफोर मावबाय साफा मोनफा बयनिबो संसार जानायाव हौवा एसे हिनजाव एसे मावनांगौ जायो दा बिदिनो मिलायनानै थानांगौ बिसि फिसाइ संसार हाबनानै बिसि फिसा बिसि फिसाइ गोरोबनानै मिलायनानै जाब्लासो न'खरफ्राबो डेभेलप जालाङो थिग बिदिनो जानांगौ जायो सोरनिबा न'खरावथ' मावसै दांसै हौवाबो जौ फेगोन हिनजावबो जौ फेगोन दावराव दावसि बुलाय सोलाय जालांसै बर'फ्रा मालाय हारसाफ्रा बेजाथिफ्रा खौसे बिसि फिसाइ बिसि फिसा मालाय बेराद मोजां गाज्रि रायज्लाय होनलाय न'खरखौ संसार जानानै दं मालाय जोंनि बर'फ्रा मानो बिदि एना एनि एना एनि सोरबा मावनानै सोरबा खस्थ' मावनानै माहाजोन जानायखौबो मावनो हाया सोरबा गैयैखौबो मुगैयो सोरबा माहाजोनखौबो बिदिनो हिन्सा जायो जोंनि बर'फ्रा मिलायनानै थानो नागिरा खौसे जानाय गैया इना इनि

बर'फोरनावनो गासिबो हिन्सा हिन्सिया बांसिन गाबागाव खस्थ' मावनानै जानायखौ हिन्सा जानानै मा लाब गाबागाव आथिं आखाइ थासान्दिआव मावनानै जाब्लानो गाबागाव न'खराबो डेभेलप जालाङो दा बर'फ्रा बारा बुजिनो रोङा मालाय हारसाफ्रा बेराद बुजियो गैयैआनो मालाय माहाजोन जालांबाय सोरबा सोरबा गैयैनि माहाजोन जानायखौबो बिदिनो सोरबा मेगन सालायबाय खस्थ' मावनानै जाब्लाबो मेगन साजानाय सोरबा गैयैआबो मुगै जानाय